जी हाँ जी हाँ जी बताइये आपको कौन सा फ़ोन चाहिए

अच्छा हाँ ये अभी नया फ़ोन आया है मार्केट में और इसके बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं हाँ ये देखिए आपको इसका पूरा नाम है ओप्पो एक्स फाइव प्रो फाइव जी और यह आपको तीन चार कलर में उपलब्ध होगा जैसे कि ब्लैक ब्लू और येलो कलर में भी अवेलेबल है हाँ और इसकी रेम रोम है एक सौ अठ्ठाईस में भी आपको मिल जाएगा और दो सौ छप्पन जी बी में भी आपको मिल जाएगा अच्छा इसका मैं अभी आपको बता रहा हूँ वहीं पहुँच रहा हूँ मैं आपको इसके शुरुआती से फीचर्स से बता दो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा हाँ तो इसमें देखिए आप आपको ये छः जी बी रेम में भी मिल जाएगा और आठ जी बी रेम में भी मिल जाएगा और इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही अच्छा है हाँ तो उसमें आपको इसका प्रोसेसर है क़्वेलकम स्नैपड्रैगन सात सौ अठहत्तर जी ऑक्टा कोर का है और ये टू पॉइंट फोर गीगा हर्टज पे वर्क करता है काम करता है सॉरी

हाँ गेमिंग के लिए ये बहुत अच्छा है मैं वही बता रहा हूँ आपको कि इसका जो सॉफ्टवेयर है ना ये बहुत अच्छा है ऑक्टा कोर का है स्नैपड्रेगन हाँ और ये बहुत स्मूथ चलेगा टू पॉइंट फोर गीगाहर्टज पे दो दशमलव चार गीगाहर्टज पे हाँ हाँ ये ई एम आई पे भी मिल जाता है इसके लिए आपके पास एक किसी भी कंपनी का कार्ड होना चाहिए क्रेडिट कार्ड हाँ और आपने पूछा था इसमें कैमरा तो इसका जो पीछे का कैमरा है वो एक सौ आठ मेगापिक्सल का है इसमें आपको हाँ इसमें आपको तीन कैमरे मिलेंगे पहले तो एक सौ आठ का हो गया और दूसरा आठ मेगापिक्सल का है और तीसरा कैमरा है दो मेगापिक्सल का जिससे कि इसकी जो आप फोटो खींचेंगे बहुत ही अच्छे आएगी इसकी बैटरी लाइफ पाँच हजार एम एच है आप इसमें इसे पूरे दिन आराम से चला सकती हैं बिलकुल भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है और इसका फ्रंट कैमरा है वो सोलह मेगापिक्सल का है कि जिससे कि आपको सेल्फी भी बहुत शानदार आएगी आपकी सेल्फी

जरूर हाँ तो देखिए इसका आप मेरी दुकान का नाम है माँ शारदा मोबाइल और न्यू मार्केट में है आप आ जाइए भोपाल में ही हाँ और आप आए तो मुझे कॉल कर लेना एकबार तो आपको दिक्कत नहीं होगी आने में

हाँ और अभी जो सीजन चल रहा है इसमें ऑफर है आपके लिए उन्नीस हजार चार सौ निन्यानवे रुपए का पड़ जाएगा आपको ये फ़ोन हाँ और अगर आपको ई एम आई करना है तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा दो तीन हज़ार रुपए ज़्यादा ठीक है ओके ओके ओके ठीक है